जैसे बहुत आदमी को मालूम नहीं होता है मछली मारने का बहुत सारे तरीक़ा है जैसे मछली को मारने क लिए बंसी होता है चुपचाप लगा दो रातभर में उसमें फँस जाएगा या ऊ गमला होता है उसमें मट्टी वाला जो होता है ऊ वाला धर दो उसमें भी मछली फँस जाता है जाल ऐसे तो सबको पता होता है जो कि हम जाल में लगा देंगे रात में लगा देंगे सुबह में जाएँगे तो मछली पकड़ा जाएगा मगर सबसे अच्छा तरीक़ा होता है मछली पकड़ने का बंसी लगा दो और रात में चुपचाप दिन में जाओ लगाके निकाल लो फँस जाता है आराम से मट्टी मिलानी है तो बर्तन धर दो किनारे में उसमें भी आकर फँस जाता है मछली सबसे बेहतरीन तरीक़ा होता है दूसरा लोग उनको नहीं जानते हैं जैसे में बहुत सारे कम आदमी जानते हैं वो सब तरीक़ा दोनों बंसी वाला और वो होता है मछली पकड़ने के लिए तो जाल का तो तरीक़ा सब कोई जानते हैं जाल का जाल तो हर आदमी जानता है जो मछली पकड़ने के लिए जाल ही काम आता है मगर हमको जो मालूम है हम बता रहे हैं बंसी से मछली पकड़ा जाता है या वो गमला होता है जो मट्टी का बर्तन उसमें भी किनारे में हम धर देते हैं उसमें भी आकर फँस जाता है जैसे रात में धर दिएँ हैं तो सुबह जाएँगे तो उसमें और आ जाता है मछली ऑटोमेटीक अपने बंसी में तो लगा दे उसके बाद हम में के पानी में देते हैं तो उसमें भी फँसकर आ जाता है मछली सबसे बेहतरीन तरीक़ा है दूसरा वो नहीं तो आदमी के पता है जाल लगाएँगे मछली पकड़ लेंगे जाल से बेहतर रहता है बंसी का काम एक नंबन में आता है हमको तो वो ही अच्छा लगता है और आदमी क्या जानता है जो क्या होता है नहीं होता हम तो बंसी से ही पकड़ते हैं मछली ज़्यादातर जैसे मछवारा चाहता है जो हम एक बार में ज़्यादा बेहत बहुत सारे मछली पकडें तो वो जाल से पकड़ते हैं सबका अपना मन का बात जो कम पकड़ना चाहता है वो बंसी से पकड़ लेगा यही सब बात है और कोई बात